آپ کو آن لائن کپڑوں کی دکان پر خریداری کا خوشگوار تجربہ ہوا اور آپ دوسروں کو باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرنے کے لیے رائے فراہم اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں سوچیں کہ آپ آن لائن کپڑوں کی دکان پر خریداری کو خوشگوار تجربے کے لیے رائے کیسے دیں گے آپ کن پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور آپ کون سی درجہ بندی دیں گے اگر میں نے کسی آن لائن کپڑے کی دکان سے خوشگوار خریداری کا تجربہ حاصل کیا ہے اور دوسروں کو باخبر فیصلے کرنے میں مدد دینا چاہتا ہوں تو میں اپنی رائے میں درج ذیل پہلوؤں کو اجاگر کروں گا پروڈکٹس کا معیار کپڑوں کا اعتماد معیار میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا کہ کپڑوں کا کپڑا کیسا ہے سلائی کتنی عمدہ ہے اور آیا تصاویر کے مطابق اصل چیز بھی ویسی ہی نکلی یا نہیں اگر معیار عمدہ ہو تو ضرورت تعریف ضرور تعریف کروں گا قیمت اور ویلیو فارم میں لکھوں گا کہ قیمت مناسب تھی یا نہیں اور جو پروڈکٹ ملا وہ قیمت کے لحاظ سے اچھا تھا یا نہیں میں ذکر کروں گا کہ آڈر وقت پر پہنچا یا نہیں اور بیچ کنگ محفوظ اور میعادی تھی یا نہیں میں بیان کروں گا کہ ویب سائٹ یا ایپ استعمال کرنے میں آسان تھی یا مشکل اور سرچ اور فلڈز کام کرتے تھے یا نہیں اگر کسی مسئلے پر کسٹمر سروس سے رابطہ کیا تو ان کا رویہ کیسا تھا جب آپ جلدی ملا یا نہیں اور مسئلہ حل ہوا یا نہیں یہ سب شیئر کروں گا